जोंनि गामियाव सोरबाफोर जिबौजों सौजाब्ला गिबियाव आङो बेखौ सौनाय जायगाखौहाय मोजाङै हाफिननानै बिनि थैखौ सेरगारगोन सेरगानायनि उनावहाय डेटलजों सुनानै सौनाय जायगानि गोजौआव गोरायै जिजों एबा दुरुंजों खाथेनानै होनांगौ बिनि उनाव ड'क्टरनाव लांनो थाखाय एम्बुलेन्स लिंहरनानै ड'क्टरनिसिम लानानै थांगोन